कॉल बीइंग रिकोर्डेड मेरे को है न ट्रिगर्ड मसाज करवानी है मैं न बहुत ज़्यादा मुझे थकान रहती है मतलब मेरे को थकान कभी उतरती नहीं है तो मैंने कही पर आपके मसाज सेंटर का नाम सुना था तो फिर मै काफी टाइम से सोच रही थी की मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो आप यह बताइये आपका यह मसाज सेंटर यहाँ पर कितने टाइम से है वैसे हाँ हाँ हाँ फुल बॉडी मसाज करवाना है मुझको तो आप उसी का बता दो की आप कितना पैसा लोगे और कितना टाइम लग जायेगा अच्छा लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सिर्फ एक एक घंटा निकाल कर आयी हूँ वो भी अपने काम के बीच में से क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी और मैंने काफी सुना था आपके मसाज सेंटर के लिए तो आप थोड़ा कम समय में नहीं कर सकते यह काम अच्छा इतना कोई वह ठीक है आप बोल रहे हो सही है लेकिन फिर क्या है न वह थोड़ा सा टाइम का ही दिक्कत है और दूसरे थ्री थाउजेंड आप बता रहे हो अभी आप बोल रहे हो की तीन से चार घंटे लगेंगे और एक घंटे में मुझे तो सिर्फ एक घंटा ही देना है फिर उसमें तीन हज़ार थोड़ा कम नहीं हो सकता मतलब आप थोड़ा कम कर दो टाइम और मनी दोनों देखिये मैंने पहले कभी ली नहीं है क्योंकि पहले कभी इतना बिजी स्केड्यूल होता नहीं था और फिर इतनी थकान नहीं होती थी मैंने तो थोड़ा सा मेरा ऑफिस इधर ही है तो मैंने देखा आपका यह मसाज सेंटर तो मुझे ऐसा लगा की एक बार जाना चाहिए मुझे भी क्योंकि एक तो क्या है न मेरा जो मेरे जो पैर है इतना ज्यादा मतलब अप डाउन का काम रहता है हमेशा मेरे पैरों में जलन सी रहती है और हमेशा न मतलब अगर मैं दो दिन छुट्टी भी ले लूँ छुट्टी लेने के बाद भी ऐसा लगता है कितना भी सो लूँ तो मुझे ऐसा लगता है की नहीं थकान ही है इसलिए मुझे लगा किसी ने मुझे सजेस्ट किया की आपको है ना बॉडी मसाज लेनी चाहिए एक बार तो आपको लगा ठीक है ठीक है फिर मैं कल ही आ जाती हूँ ठीक है